आमच्या जिल्यांत उदरगत करपाक खूब सोपी कारण वेगवेगळ्या उद्देंगाक हांगा खूब सुटका दिल्ली आसा आमच्या तालुक्यांत पळोवंक गेल्यार दोन मुखेल इंडस्ट्रीयल इस्टेट मेळटात आमकां एक म्हळ्यार करासवाडाक आनी दुसरी म्हणजे म्हापसा इंडस्ट्रीयल इस्टेट हातून जायती नामनेची कंपनी आसात तातूंत खूब लोक काम करतात कंपनी म्हळ्यार फार्माची आसा फार्मासिटीकल कंपनी आसात पॅकींग करता ती कंपनी आसात चस्मा तयार करपी कंपनी आसात हातून कितलेशेच लोक काम करतात आनी ते काम करुन आपले पोट भरतात घर चलयतात त्या भायर गोंय गोंय म्हळ्यार एक पर्यटक स्थळ आनी मुखेल म्हळ्यार आमच्या तालुक्यान जायते पर्यटक स्थळ आमकां दिश्टी पडटात जायत्यो दर्यादेगो दर्यावेळी जे म्हणटात आमी कलंगूट बागा हे दीस रात आमकां चालूच दिश्टी पडटात हातूंसून आमका दिसून येता कि पर्यटकाचो कितलो डिमांड आसा तो गोयांत त्या भायर जायत्या जाग्यांचेर जायत्या जाग्यांचेर आमचे तालूक्यांत अ खुबशीं शेतां दिश्टी पडटात ल्हान ल्हान जावं पण शेतां तर खरी न्हय आता ही शेतां बारीक जावं पूण खूब आसात जायत्या लोकांची ही शेतां आसात जातून ते गंव मिरसांगो भाजी अशें जायते खावपाच्यो वस्तू लायतात आनी हातुंसून जे वस्तू तयार जातात ते बाजारांनी व्हरून विकतात आनी आपले ते लोक पोट चलयतात अशें पळोंवक गेल्यार आमच्या तालूक्यांत उदरगत करपा खातीर खूब सुटका दिल्ली आसा आनी कांयच लोकांक त्रास जावचे ना अशी सिचुयेशन ह्या तालूक्यांत तयार करून दवरिल्ली आसा उदरगत उदरगत करपाक जाय ह्या तालूक्यान आमचे येवचे उदरगत बेगोच बेगी बेगीन जातली